हँ हेलो

हूँ अहाँ मुजफ्फरपुर आउ स्टेशन स्टेशनसँ ट्रेन पकड़ि लेब अहाँ गया आउ गयामे बहुत अच्छा चीज सभ हय हाँ ओ सभ देखब बुझलियै ने बहुत अच्छा चीज सभ हय आओर उहाँ दय नदी हय आउ ऐसन ने सुन्दर चीज सभ हय जे विकसित हय जे ओ चीज सभ देखि लेब बहुत अच्छा चीज सभ हय उहाँ गयामे एहि लऽ कऽ अपने हँ मुजफ्फरपुर से अरे ओहिठुमा तऽ बहुत सभ आइटम सभ हय हँ अपने आउ अपनेके देखा देब हम फलको नदी हँ फलको नदी हय मने विभिन्न प्रकारकेँ आइटम सभ हय उहाँ देखि लेब हूँ अपने कहिया अबैत छी हँ हँ अपने कहिया अबैत छी हँ हँ हँ हँ हँ हँ बहुत हँ गया बहुत फल्गु नदी हय बहुत चीज सभ हय बहुत अच्छा चीज सभ हय हँ बहुत किछु देखि सकैत छी उहाँ आउ तऽ हम घुमा फिरा कऽ सभचीज देखा सुना कऽ फल्गु नदी सभ हय ओ सभ सभ देखा देब हम बहुत खुश होएब एक बेर जे एबै ने बहुत खुशी होयत हूँ

हँ हँ हँ ई सभचीज हय हाँ ओ सभ सभ हम देखा देब हूँ आओर सभ सभ ठीक हय तऽ हँ हँ हँ ठीक हय आउ ने आउ बुझली ने हँ ठण्डके समय हय चद्दर उद्दर सेहो लऽ लेब हँ हँ ओ सभ हम दऽ देब

हँ हँ हँ कम्मल तम्मल लैए लेब चद्दर उद्दर ठण्डा कऽ समय हय ट्रेनमे दिक्कत नहि होइ हँ हाँ ठण्ड तऽ कनि जादे हय ठीक हय हँ हाँ तऽ अहाँ चलि आयब हँ हम इन्तजार करब अहाँकेँ नहि नहि ओहिठुमा मिल जेतै एगो हल्का चद्दर फद्दर धऽ लेब हँ हँ आराम से कोइ दिक्कत नहि सभ किछु मिल जाइ हय हँ अरे बाप रे जब आएब ने तब कहब जे हाँ बाप रे बाप की चीज सभ देखलियै गयामे एहन चीज सभ हय फल्गु नदी हय अइसन बहुत सारा मन्दिर भी हय सभ सभ देखि लेब बहुत खुशीके बात हय बुझलियै ने हँ लेकिन अपने आउ